आतां स्विट्साचें नांव म्हणल्यार हें मणगणे शेवयांची खीर सोजी पातोळ्यो निवऱ्यो मोदक बेसन लाडू रव्याची लाडू मुगांची लाडू मागीर नाशण्याची लाडू भाकरवडी पुरणपोळी शिरवळ्यो शिरो शंकरपाळी मैद्याची लाडू तानाचे लाडू भिकणाची लाडू तिळांची लाडू मुगाची कण्ण मागीर वरयांची पेज केक दोश सोयेची कापां दाळीचीं कापां मागीर दोदोल बिबिंका तवशाचो पायस तांदळाचो पायस खीर सोजी मणगणे तवशाची भाकरी गोड गाजराचो हलवो दुदयाचो हलवो कापां जिलेबी पेडे फिणोऱ्यो शंकर पाळी मागीर केक डिफरंट टायप ऑफ केक गाजराचो केक केळाचो केळ्यांचो केक मागीर टूटी फ्रुटी क्री केक स्पंज केक मँगो केक चॉकलेट केक मागीर हेजे लाळ हेजे मोदक मोदक दोन प्रकारी करता पय आमी दाळीचे मोदक मागीर रव्याचे मोदक मागीर चुन्नाचे मोदक नेवरी सुद्दां चुन्नाच्यो नेवऱ्यो मुगांच्यो नेवऱ्यो रव्याच्यो नेवऱ्यो तिखट सुद्दां नेवऱ्यो आसता तिखट नेवऱ्यो आनी